खुले पानी तालाब नदी आदि में तैरने से पहले सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हम हम तैरना अगर तैरना नहीं आता हो अच्छे से परिपक्व न हों तैरने में स्विमिन्ग नहीं आती हो तो गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि गहरे पानी में आप थोड़ा मोड़ा तैरना जानते हो गहरे पानी में चले गए वपास न आ पाए वहाँ से तो फिर दुर्घटना हो सकती है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए स्विमिन्ग देखिए तुरन्त कोई तैरना नहीं सीख जाता उसपर आप धीरे धीरे धीरे धीरे आते जाते रहेंगे जब मेहनत करेंगे तैरते रहेंगे स्विमिन्ग करते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे आप किसी भी काम को आप बार बार करेंगे तो परिपक्व हो जाएँगे फिर ज़ाहिर सी बात है वैसे ही आप जाइए जाइ जाकर जब तैरते रहेंगे बार बार कोशिश करेंगे तो आप उसमें परिपक्व हो जाएँगे तो जब तक तैरना न आता हो अच्छे से तब तक पा गहरे पानी में न जाएँ गहरे पानी में न जाएँ उतने पानी में जाएँ जितना मतलब हम डूबें ना गले तक पानी में चले जाएँ सीने तक पानी में जाएँ उतने पानी में जाएँ और जब तैरना आ जाए तब कहीं भी जाएँ कोई दिक्कत नहीं है इसलिए देखिए जैसे कि आप तैरने चले गए नदी में तैरने जाने के बाद आप जाकर समतल ज़मीन है बीच में वहाँ पर खड़े हैं समतल ज़मीन में खड़े हैं तब तक अचानक से बहुत फिसलन होती है अन्दर अन्दर जैसे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है तो उसपर अगर शायद आपका पैर फिसल जाए आप खिँचकर गिर गए अन्दर गहरे पानी में चले गए तो नदी में क्या होता है कि बहुत सैलाब होता है पानी गोल गोल गोल गोल सैलाब जैसा घूमता है वहाँ पर जाने पर अन्दर की तरफ खींचने लगता है पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो अपने साथ आपको बहाकर लेकर चला जा जरा सी भी गलती हुई तो आपको अपने साथ बहाकर लेकर चला जाएगा इसलिए जबतक आपको बहुत अच्छे से तैरना न आता हो बहुत अपने आप पर विश्वास न हो कि नहीं हम यह चीज़ हम तैरकर अन्दर से जाकर बाहर आ सकते हैं तब तक न जाएँ हाँ जब आप तैरना जानते हों आपको लगता हो नहीं हम कर लेंगे तब आप जाकर आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसलिए जब तक तैरना न जानते हों तब तक लाइफ लाइफ जैकेट आती है जैसे कि वैसे बहुत सारी वैसी चीज़ होती है जो पानी में नहीं डूबती हैं उसी के साथ जाएँ अन्दर उसे लेकर जाने से फ़ायदा होगा क्योंकि आप डूबेंगे नहीं कम से कम आप सेफ रहेंगे इसलिए जब तक तैरना न आता हो तब तक इन सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए और गहरे पानी में न उतरें कम से कम पानी में नहाएँ उसी में तैरने की कोशिश करें जब प्रयास करेंगे बार बार आप एक ही चीज़ के लिए बार बार कोशिश करेंगे तो आप धीरे धीरे तैरना जान जाएँगे किसी भी काम को करने के लिए आप चाहें लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी काम हो सकता है तो तैरने की कोश तैरने में भी बहुत दिक्कत नहीं है आप तैर सकते हैं बस कोशिश करनी चाहिए गहरे पानी में तभी जाएँ जब अपने आप पर कॉन्फिडेन्स हो नहीं हम जाकर किसी भी गहरे पानी से वापस आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो तब तक तब आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अन्यथा ध्यान रखें कि गहरे पानी में तभी जाएँ जब तैरना आता हो अन्यथा न जाएँ बाहर से ही नहाएँ कम पानी में नहाएँ